आ हमरा सबके जे पेनके उपयोग करै छी लेकिन ओ कनियो ओहिमे खराबी सब समझमे आयल कखनो पानि तानि पड़ै छै तँ लभरि जाइ छै ताहि खातिर ओहि पेनके उपयोगिता धीरे धीरे ओकर कम भए गेलै हैं आब बॉल पेनके देखै छियै जे पानि पड़ियो जाय छै तँ ओ सुरक्षित रहै छै तेँ ओकर मांग जे छै अपना पूरा समाजमे आबश्यकता ओकर अधिक बढ़ि गेलै हेँ